हम लोग का प्रशिक्षण यह केंद्र भोरसर में हैं जो कि आर सी टी से नाम से जाना जाता है और वहीं पर हम लोग को कला भी सिखाया जाता है शिक्षा के लिए भी सिखाया जाता है वहीं पर सिलाई भी सिखाया जाता है मछली पालन मुर्गी पालन हम लोग को वहाँ फ़्री में में सभी महिलाओं और जेन्स को भी सिखाया जाता है वहाँ पर कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है मोबाइल की ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग वहाँ पर जाते हैं चार दिन की ट्रेनिंग होती है हम लोग को अपन सिलाई के लिए पंद्रह दिन की एक महीने की भी ट्रेनिंग होती है कला के लिए भी हम लोग की एक महीने की ट्रेनिंग होती है और कोई भी चीज़ हम लोग को पढ़ाने के लिए भी को हम लोग को एक को एक महीने के लिए वहाँ पर फ़्री में दी सेवाएँ दी जाती है और जो सीखना चाहते हैं जैसे सिलाई सीख रहीं हैं कम्प्यूटर सीख रहीं हैं मोबाइल बनाना रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं उनको भी एक महीने की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और हम लोग वहीं पर जाकर ट्रेनिंग देते हैं सिलाई के बारे में कढ़ाई के बारे में हम लोग को अच्छे से सिखाया जाता है वहाँ हम लोग को टीचर आते हैं हम लोग को सिखाते हैं